हमरा सबके जे छै जे गाड़ी एक ठो चाही जेकर हमरा सबके जे चारि पाँच आदमी जेबै घुमैके लिए ओकर गाड़ीके भाड़ा की छै आ ओकर तेल आरके जे छै सब जोरि कऽ जैसे अपने बता देबै तऽ ठीक रहतै आओर चालक भी होना चाही ठीक गाड़ी भी ठीक होना चाही ई नहि कि मानि लिअ जैते जैते कही पञ्चर भए गेलै गाड़ी गड़बड़ा गेलै तऽ मानि लिअ कि हमरा सबके परेशानी बैढ़ि जेतै एहि लऽके जे छै गाड़ी सही सलामत देबै ड्राइबरो ठीक रहै छै आइकाल्हि नहि तऽ शराब आर पी कऽ गाड़ी चलाबै छै तऽ एक्सीडेंटे आर होइ छै ओहि लऽ कऽ जे छै जे गाड़ीके लिए बताबु जे गाड़ी सी सस्तामे हेतै आओर जे छै तब अपने ओर सँ गाड़ी लेल जेतै ओहि लए कऽ जे छै अपना सब से जानकारी लै कऽ लिअ चाहै छी

सही बात अपने जे छै सोचि समैझ कऽ जे छै हमरो सबके जानकारी दए देबै तऽ मानि लिअ की दू तीन रोजके लिय ठीक रहतै एक वैसे की बाबा धाम जेबै बबेधामके लिए जे छै मानि लिअ रहतै ठीक तऽ ओहिमे जे छै जे हमरा सब कए गाड़ी लए जेबै वहाँ पर जाइमे तऽ कमसँ कम गाड़ीके लागि जाइ छै

ड्राइबरके तऽ खाना पिना मिलिये जाइ छै जे लए जाइ छै

गाड़ी भाड़ा

ईहए सब अपने सँ जानकारी लै के लिए चाहै छी